जों साफ्रोमबोनि जिउआव गेलेनाया गोनांथार मानोना जोंनि गेलेमु गेलेनाया गामिनि सुबुंफोरनो माबोरै मुलाम्फा लाबोयो होनबा गामि लेभेलनिफ्राय जों गेलेना थांनानै जों गोजौ लेभेलसिम सहैनो हायो गोजौ लेभेलसिम सहैब्ला जोंनि थांनो गावबा गाव थांनानै थानाय आरो गावबा गाव जिउ खुंलांनायाव गोरलै जायो गेलेनाया जाहैबाय जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे एंगारथावै सम्पद बेनिखायनो जोंनो गेलेनायखौ नांथारगौ आरो जों साफ्रोमबो गामियारि सुबुंफोरा गेलेमु गेलेनायखौ गेलेयोब्लासो जोङो गोजौ लेभेलसिम सहैनो हायो आरो जों जेब्ला गोजौ लेभेलसिम सहैनो हायो अब्लासो जोंनि साननाय हनाय बा नोंनि गावबा गावनि जिउखौ थांना थानायाव मोनसे गोख्रों राहा गोख्रों खालामनानै लाखियो बे गेलेनाया जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे एंगार जाथावै खामानि गेलेनाया जाहैबाय जों गामियारि सुबुंफोरनि थाखायल' नङा जों साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखायनो सोरबा गामियाव था बा थावनाव था बा कुन जेरावखि थाया मानो जों साफ्रोमबोनि सुबुंफोरनि थाखायनो गेलेनाया मोनसे एंगारजाथावि खेला बे गेलेनाया बे गामियारि सुबुंफोरनो मुलाम्फा लाबोनाया जाहैबाय जोंनि गेलेयोब्लासो जोंनि गामियारि सुबुंफोरा जों गामि लेभेलाव गेलेनानै थांब्लासो गोजौ लेभेलसिम सहैनो हायो गोजौ लेभेलसिम सहैयोब्लासो जोंनि साफ्रोमबो गामियारि सुबुंफोरा मोनसे गेलेनायजों गोजौ थाखोसिम बा गोजौ लेभेलसिम मोनहैयो मोनहैनानै बे गावबा गावनि जिउखौ मोजां खालामो आरो बेल' नङा अन्लि गेलेनाया जोंनि थांना थानायनि थाखायल' नङा दा जोंनि माबानि थाखाय जोंनि थांनानै थानायनि थाखायल' नङा जोंनि मोनसे बे गेलेनाया जाहैबाय जोंनि देहानि अंग'नि थाखायबो मोनसे नागारजाथावै जोङो जेब्लायबो गेलेनायखौ लांफाबाय थानांगौ थांनानै थासान्दियाव मानोना जों गेलेयोब्लासो जोंनि थांनानै थानायनि माने लामाया मोजां जायो गोजोन जायो ओंखायनो खेलाया मोनसे बे सुबुं गामियारि सुबुंफोरनोबो गामियारि सुबुंफोरनो जोङो मोजां लामा होफैयो आरो मोनसे पइन्टा जाहैबाय अनलि बे गामियारि सुबुंफोरा माबोरै मुलाम्फा लाबोयो होनोब्ला जोंनि गामियारि सुबुंफोरा गेलेनानै बा कस्त' खालामनानै गोजौ सिम सहैनो गोजौसिम सहैनो बे मोनसे सान्स आरो गेलेनायजों मोनसे अपुर्चिउनिटि दं आरो बे अपुर्चिउनिटिखौ लानो हाबासो गामियारि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां जायो